जी मैम हम स्काई रेसीडेंसी से बोल रही हूँ हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं जी मैम हमारे यहाँ नॉन ए सी और ए सी दोनों कमरे उपलब्ध हैं तो आप बताइए आपको कौन सा चाहिए आपको कितने लोगों के लिए चाहिए मैम हमारे पास दोनों हम आपको अगर सिंगल रूम में चाहिए है या डबल उसमें चाहिए तो मैम एक रूम में दो बैड अब उपलब्ध हो जाएँगे आपको और फैसिलिटीस में आपको ब्रेकफ़स्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा मैम और बाक़ी सब चीज़ों के चार्जेस लगेंगे और एक्स्ट्रा उसमें आपको स्विमिंग पूल वग़ैरह भी सब मिल जाएगा मैम अगर आप एक रूम लेंगे चार बेड वाला तो उसका आपको थर्टी फ़ाइव हण्ड्रेड लगेगा और अगर आप दो रूम लेंगे अलग अलग बेड्स के मतलब एक रूम में दो बेड रहेंगे तो उसका आपको टू थाउज़ेंड पर रूम लगेगा मैम अगर आप कैश करेंगे तो आपको उसी टाइम जो भी रहेगा आपको करना पड़ेगा बट अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको फ़ाइव परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जी मैम आपको बिल्कुल मिल जाएगा और मैं आपको चेकआउट और चेकइन का टाइम बता दूँ तो हमारा चेकइन ग्यारह बजे हो जाता है सुबह ग्यारह बजे और चेकआउट आपको शाम के सात बजे तक करना पड़ेगा मैम अगर आप पहले बुक कर देंगी तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा और बाद में करेंगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी मैम आपको ब्रेकफ़ास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा और अगर आप लंच और डिनर चाहते हैं तो वो आपको बुकिंग उसकी करवानी पड़ेगी उस उसके अलग चार्जेज़ लगेंगे हाँ जी मैम अगर तो आपको वो फंक्शन वग़ैरह कुछ करना हुआ तो आपको हॉल की बुकिंग करवानी पड़ेगी तो उसके मैम अलग चार्जेस रहेंगे वो आपके इसमें साथ में नहीं रहेंगे हाँ ठीक है नहीं आपको जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं बट अगर आप एडवांस बुकिंग करेंगे तो आप ही को ज़्यादा ठीक रहेगा जी ठीक है मैम अगर चाहे तो हमारी वेबसाइट पर आप कर सकते हैं ऑनलाइन और अगर आप कोई नहीं ठीक है मतलब आप आ कर भी कर सकते हैं ओके थैंक यू